شب بخیر حنظلہ اسی طرح میں گفتگو کا منتظر ہوں بالکل عذورا کے حالیہ تجریدی ٹکڑے واقعی دلکش ہیں جس طرح سے وہ رنگوں اور ساخت کے ساتھ کھیلتی ہیں اس سے ایسا منفرد وسیع تجربہ ہوتا ہے میں پوری طرح متفق ہوں آپ کی بات سے میں اپنے مجموعے میں مزید تجریدی ٹکڑوں کو شامل کرنے پر غور کر رہا ہوں اور عذورا کے کام خوب صورتی سے فٹ ہونگے آپ مجھے اس کے فنی سفر اور پس منظر کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں یہ دلکش معلوم ہوتا ہے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کی گیلری میں کوئی اورابھرتے ہوئے فنکار ہیں جن کے کاموں پر مجھے نظر رکھنی چاہیے یاسین خان کے مجسمے دلچسپ لگتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آرٹ کو بات چیت کو جنم دینا چاہیے اور اس کا کام ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسا ہی کرے گا یہ بہت اچھا ہوگا حنظلہ میں آپ کی بصیرت اور اس تجربے کو درست کرنے کے لئے آپ کی رضا مندی کی تعریف کرتا ہوں آئیے یقینی طور پر نجی دیکھنے کا شڈیول بنائیں شکریہ حنظلہ اسی میں مجھے خوشی ہے میں آپ کے ساتھ آگے دیکھنے اور مزید افزودہ گفتگو کرنے کا منتظر ہوں تم بھی حنظلہ اپنا خیال رکھنا خدا حافظ